चारि जुलाई उणिवीह सौ ॿियानवे टेवीह जुलाई ॿ हज़ार चोॾहं सतावीह दिसंबर उणिवीह सौ अठासी अठावीह नवंबर उणिवीह सौ चोरासी सत्रहं नवंबर ॿ हज़ार पंज